बीस एक दुइ हजार पचीस पचीस पाँच दुइ हजार अठारह तीस चारि दुइ हजार सतरह दस आठ दुइ हजार एकैस बीस छओ दुइ हजार सतरह